किसी के लिए हम अपने आगे वाली पीढ़ी को बहुत ही सुझाव अच्छा सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि अगर हम कृषि करना चाहे कृषि करना छोड़ देंगे तो आगे के लोग कैसे खाएंगे जिएंगे कितना भी पैसा हो अगर हम कृषि करना छोड़ देंगे तो दाने बीच कैसे होंगे गेहूँ चावल यह सब कैसे आएंगे इसलिए हमें कृषि करना नहीं छोड़ना चाहिए और सीखना चाहिए भविष्य में भविष्य में भी कृषि हमें नहीं छोड़ना चाहिए अगर कृषि छोड़ देंगे हमारे पास करोड़ों रुपए भी आ जाए करोड़ों रुपए थोड़ी खाएंगे कृषि करेंगे उससे बीज होगा गेहूँ होगा चावल होगा धान होगा अरहर होगा तभी ना खाएंगे जिएंगे पैसा थोड़ी खाएंगे